हमारे क्षेत्र में मौसम क्लाईमेट चेंज होते रहती है बरसात के दिनों में भी कभी कभी धूप का सामना करना पड़ता है तथा साथ ही धुप के समय में भी बारीश का सिजन देखना पड़ता है तथा अभी कुछ वर्षों से हमें स पता हुआ है की किसी भी मौसम सही सही प्रकार से काम नहीं कर पाता तथा साथ में बारीश के मौसम में धुप जैसे सर्द के मौसम में गर्मियों का अनुभव महसुस करना साथ ही हमें ठण्ड के मौसम में भी गर्मियों का अहसास होता है तथा गर्मियों मे बहुत ज़्यादा तो कभी कभी बिलकुल लो टेंम्परेचर के साथ हमें गर्मियों का भी आनंद लेना पड़ता है तथा आजकल बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है मौसम क्लाईमेट में तथा यह सब आजकल बढ़ते प्रदुषण के कारण हो रहा है